बा एप्रिल नै रोजा नैजिथाम जि मे नै रोजा नैजिथाम जिसे जुन नै रोजा नैजिथाम जिस्नि जुलाइ नै रोजा नैजिथाम नैजिसे सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिथाम